सर दो वनेला मुझे एक वनेला और दो बटरस्कॉच चाहिए क्या इसकी क़ीमत बता सकते हो नहीं अब दूसरी दुकानों में तो ये कम की मिलती हैं फिर भी आप बताइए आपकी क्वालिटी विशेषताएँ

थोड़ा कम कर दीजिए बिहार मार्केट से ठीक है

मैं आप आ रही हूँ आपकी दुकान तीन आइस क्रीम चाहिए मुझे